जॾहिं हिकु ॿारु कंहिं एग्ज़ाम में नापास थिए थो त अॻियां उनखे लाइफ खे कीअं ॾिसणु खपे उनजे बारे में मां कुझु ॿुधाइणु थी चाहियां जीअं त मां हिक स्कूल मां ॾहों पढ़ियो ऐं ॾहें में कुझु त रीज़न जे करे मां फेल थी वयमि त अॻियां मुंहिंजे घर वारनि मूंखे सपोर्ट करे ट्यूशन वग़ैरह ॾियारे करे मूंखे चयऊं कि भई कीअं बि ॾहों दर्ज़ो पास करि पर मूंखे लॻे पियो कि अॻियां लाइफ़ ख़तम थी वई पर मुंहिंजे आसे पासे में जेके माण्हू हुआ उन्हनि मूंखे सपोर्ट कयो ऐं इहो ॿुधायो कि भाइ न अॻियां हाणे त अञां लाइफ स्टार्ट थी आहे त जीअं मां ॾहों कयो उन खां पोइ मां जंहिं कॉलेज में एडमिशन वरिती जंहिंमे दाख़िला वरिती कॉलेज में उन कॉलेज में दाख़िला वठण खां पोइ जेको मुंहिंजो पढ़ाईअ जो ग्राफ आहे जेके मुंहिंजे पढ़ाईअ जो ग्राफ हो उहो हिकदमि मथे मथे हलंदो वियो चोवंजाहु टकनि खां अठुवंजाहु टका अठुवंजाह खां चोहठि चोहठि खां अठहठि टका त ईअं न आहे कि लाइफ में जॾहिं फेलियर थियो था त तव्हां खे अॻियां लाइफ खे हिकु अलॻि तरीके सां ॾिसणो आहे जेके पॉज़िटिव तरीके सां ॾिसनि था सुठे तरीके सां लाइफ खे ॾिसनि था त हुननि खे हमेशा अॻियां पॉज़िटिव शयूं ई मिलंदियूं इन लाइ हरि जिते बि फेलियर आहे उते अॻियां हिकु नओं रस्तो खुले थो ज़िंदगीअ में